कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणत आसलेले मगे कोंकणी भाशेचेर हेर भाशेचो प्रभाव दिसता जसो की पुर्तुगेज अरेबीक संस्कृत कन्नड कन्नड भाशेंतलो भांगर हो शब्द आमी कोंकणींत घेतला कोंकणी ही भाशा चार लिपीन बरयतो सद्या सद्या विधानसभेन कोंकणी ही भाशा रोमीन बरोवपाची काय देवनागरीन बरोवपाची असो वाद चल्लेलो आसा